आंनावहाय गोबांथार बिजाबफोर दङ बेफोर बिजाबनि मादाव बांसिनानो आंनि बिमा रावनि बिजाब जेरै बर' होननानै बुङो बेनिफ्राय माखासे इंराजिनिबो बिजाबफोर दङ आरो हिन्दीनिबो बिजाब दङ बेफोरनि मादावहाय आंनि साबसिन मोजां मोननाय बिजाबानो जाहैबाय आंनि बर' बिमानि रावजों लिरनाय कमल कुमार ब्रह्मनि आलाइस्रि सल'मा बेनिफ्राय बियो हार्ड कपि आंनाव दं बिनिफ्राय दङ जुजाइनि अर बेबो आंनाव दङ बिनिफ्राय हर बायदि खोमसि ड'क्टर मंगलसिं हाज'वारिनि लिरनाय गोबांथार बिजाबफोर दङ आरो बिनिफ्राय इंलिस हिसाबै दङ माबानिफ्राय माबानि जोंनि पण्डिट जवाहरलाल नेहेरुनि डा डिस्क'भारि अफ इण्डिया बे बिजाब दङ आरो बिनिफ्राय बिजाबफ्रा दङ खिन्थु आं गोसोखांजोबनो हायाखै बैफोर बिजाबफोरखौ आं बबेनिफ्राय मोन्दों होननानै सोङोब्ला आं इउटुबाव माखासे भिडिय'फोर नायनायनि गेजेरजों मोननो हादो मोन्थिदों ओमफ्रा बेफोर बिजाबफोरखौ बाजाराव नागिरनानै बायनाय जादों आरो माब्लाबा अनलाइन प्लेटफर्मनि गेजेरजोंबो मोन्दों आरो बैफोर जाय बिजाबफोरा आंनि बर' बिमानि बिजाब बैफोरखौ आं जेब्ला कलेजाव फरायदोंमोन फरायसालियाव फरायदोंमोन गोबां मानसिफ्रा बैफोर बिजाबनि एबा फोरोंगिरिया बैफोर बिजाबनि साजेसन होनायाव आं बैफोर बिजाबखौ बायनाय जादों आरो फरायबायबो फरायनानै गोबां इन्टारेस मोनबाय आरो गियानबो मोननो हादों बिजाब फरायनाया मोनसे जोबोद मोजां हबि होननानै बुंनो हायो दा बे बिजाब फरायनाया आंनि जोबोद मोनसे मोजां हबि बेखिनियानो थेंइउ